जेन्ना म्हाका कसलें यश मेळटा जें तें धांवपाक आसूं वा कसलें म्हजें शिक्षणाचे इतून आसूं हांव म्हाज्या शाळेंत पयले नंबरार येवं वा म्हाका कसले ड्रॉइंगाक क्राफ्टाक जेन्नाय म्हाका कसले पुरस्कार मेळटा सगळ्यांत चड खोशी जाती म्हणटा म्हाज्या कुटुंबाक म्हाजी आई बाबा आजो आजी म्हाजी भाव भयणां म्हाजी चुलती काका काकी जी आसा तांकां चड खुशी जाता दुसरें म्हटल्यार मागीर आं दुसरें म्हाजें आसा तें म्हळ्यार म्हाजी इश्ट आनी इश्टीनी आसा तांकां खूब खोशी जाता पूण पयलीं म्हणल्यार म्हज्या कुटूंब तें म्हणल्यार जेन्ना एक अशी गजाल आसा की जेन्ना म्हाका पयलो पुरस्कार मेळलो गावपाक आमच्या पुराय मुरमगांव तालुक्यात तेन्ना ती खूब सारकी अशी म्हाजो कुटूंब खूब खोशी जाल्लो आनी दुसरें म्हणल्यार जे ऑडिटोरीयम हांव म्हाजो आशिल्लो इवेंट आशिल्लो तेन्ना ती सगळी थंय उपस्थीत आशिल्ली आनी जेन्ना हांवें ट्रॉफी घेतिल्ली तेन्ना इतलो आवाज केल्लो म्हज्या परस म्हाका दिसता ती चड अशी खुशी आशिल्ली मागीर आमचो बर्थ डे आसूं बर्थ डे आसता म्हणल्यार तेन्ना सोगली घरची आमची पुराय कुटुंबाची भुरगीं वांगडा येता मागीर लग्नाच्या दिसांनी तर चडूत अशी कोणाचे घरच्याचें लग्न आसूं वा कोणा इश्टा इश्टनाचे अशे लग्न आसूं थंय सोगली अशी खूब वांगडा येवन इतली मजा जाता आतां तर न्यू स्टार्ट जाला की आमी रिल्स बीन करता ट्रान्जिशन रिल्स बीन करता एक खूब वेळ अशें उलोवपाक उलोवप आसता आमचे खंयचे खंयचे न्यू न्यू कितें खंयच्याय टॉपिकार अशें आमचें अशें हांसून आमचो टायम कसो वयता तो कांयच कळना म्हाका हय अशें खूब अशें मजा येता कसलेंय सेलिब्रेशन आसूं कुटूंबांतल्यान चड अशें कुटुंबाचें जी चड जितलो व्हडलो कुटूंब येता तितली चड मजा येता जावं ती आनीक गजाल म्हणल्यार चवथीक आमच्या चवथीक म्हणल्यार आमचो गणपती सगळ्या कडेन एकूच एकेकडेच आसता म्हळ्यार हे सगळें भाव भयण जेवलीं सगळें तें दिसा तें पांच दीस जाल्यार सारकें वर्साचें बरें दीस स्टाट जेवण सगळें वांगडाच आसात रांदपाचें सगळें वांगडा आसता मागीर रातची भजन भजनूय आसा आमचें आनी लास्ट दिसा जाल्यार दिंडी घालप फुगडी घालप भायलांची फुगडी आसता तरे तरेचे कितें ती पदां म्हणटात अशीं गणेश चतुर्थी हो सगल्याच्यान चड सेलिब्रेशन आमगेलें चड अशें बरें आसता